جی سر جی جی اچھا سر کیا کہتے ہیں جگہ یہ بیس منٹ لگ جائے گا اچھا جی جی بیس منٹ لگ جائے گا

اچھا تو کیا کہتے ہیں وہ پچیس سو روپئے تک لگ جائے آپ کا سر پچیس سو سر آپ کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں امبیڈکر پارک بھی جانا ہوگا پھر کیا کہتے ادھر ادھر آپ گھومیں گے تو اس میں کیا کہتے ہیں ٹائم لگ جائے گا نا سر آپ جی سر وہی رکنے کی وجہ سے نا ورنہ پھر جی سر کیا کہتے ہیں رکنے کی وجہ سے نا ورنہ پھر ایسے جا کے آ کے ویسے تو سستا پڑے گا لیکن آپ رکیں گے وہاں پہ وہ ٹائم ضائع ہوگا نا اس لیے جی جی سر دو ہزار روپئے دے دیجیے گا لیکن کیا کہتے ہیں سر وہاں پہ آپ رکنا ہے نا اسی وجہ سے بتا رہے ہیں آپ کو لیکن سر کیا کہتے ہیں اگر آپ کو ہم بک کرتے ہیں اتنی دیر میں کہیں اور چلے جائیں تو آپ کو دیر بھی تو ہو سکتی ہے نا اس لیے سر نہیں سر نہیں اتنے میں نہیں نہیں سر اتنے میں نہیں ہو پائے گا لاسٹ لاسٹ لاسٹ سر کیا کہتے ہیں اٹھارہ سو روپئے لگیں گے جی نہیں سر اس سے کم نہیں ہو پائے گا تو پھر سر پندرہ نا سو پندرہ سو تیرہ سو روپئے دے دیجیے گا سر ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے اوکے